रियासी डिस्ट्रिक बिच पानी दी शार्टेज में अक्सैप्ट नेईं करी सकनी आं पर अगर कल्ल गी शार्टेज़ औंदी ऐ पानी दी ते में जेह्ड़े साढ़े घर बॉटल बगैरा बॉटल होई वॉटर कूलर बाल्टियां होई गेइयां जियां ते वॉटर टैंक ते ओह् बनागी ते उसी फुल्ल करियै रक्खगी ता की कल्ल गी कोई शार्टेज औह्ग ते में उस पानी गी यूज़ करी सकां अपनी जरूरत ते स्हाब कन्नै जेह्ड़ी मेरी जरूरत होग में उसी ओह्दे बिच यूज़ करी ओड़ां ते जेह्ड़े मेरे अग्गें पिच्छें दे लोक न उ'नेंगी बी में तुस बी वॉटर टैंक बनाई ओड़ो घर कल्ल गी जेकर असेंगी पानी दी जरूरत पौग ते अस उस वॉटर टैंक कलैक्ट कीते दे पानी गी यूज़ करी सकने आं ठीक ऐ ते होर जेह्ड़े साढ़े एह् चीज़ ते होई निं सकदी कि साढ़े पानी दी शार्टेज़ औग पर अगर औग बी ते अस किश स्टैप्प लेई सकने ते लोकें गी अवेयर करी सकने कि तुस पानी बचाओ जि'यां जि'यां होई सकदा क उसी वेस्ट निं करो जि'यां टैप लोकें दे पानी औंदा ओह्दे च ते टैंकियां ओवरफ्लो होआ दियां होंदियां न ओह्बी निं होन ते अगर तुं'दा पानी भरोई गेदा ते तुस नलका बंद करी ओड़ो ता कि टैंकी जेह्ड़ी ऐ ओह् ओवरफ्लो नेईं होऐ पानी दा जेह्ड़ा वेस्टेज़ ऐ ओह् इ'यां करियै बी अस पानी गी बचाई सकने आं ते जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् साढ़ी लाईफ बिच बड़ा ई महत्वपूर्ण रोल प्ले करदा अगर पानी गै निं होग ते ओह्दे बिना अस जिंदगी कदें सोची बी निं सकने आं लेकिन पानी रुट्टी दे बगैर बंदा रेही सकदा चार पंज दिन रेही सकदा पर पानी दे बगैर पर इक दिन बी नेईं रेही सकने आं की के इस्सै गल्ला असें लोकें गी अवेयर बी करना चाहिदा लोकें गी की ओह् गी बचान जिन्ना बी होई सकदा ते होर अपने घर जां वॉटर हारवैस्टिंग करियै अस पानी कलैक्ट करी सकने ता कि उसी औने आह्ले टाईम पर यूज़ करी सकचै ते जि'यां जि'यां कोशश होऐ पानी गी बचाना ता की जेह्ड़ी साढ़ी जनरेशन ऐ अग्गें आह्ली ओह् इस चीज़ गी फेस नेईं करी सकै जिन्ना होई सकै ते उं'दे आस्तै एह् चीज करनी